जोंनि न'आवहाय जे जेखाय दं ना हमग्रा बस्थु मा जेखाय दं जे दं मुसारि दं ओमफ्राय बिदिनो खखा दं ओमफ्राय सेन एरि दं जों गामिनिखा नालाय गासैबो बेखौनो जोंनो सोलियो आरो बिदिनो जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्ला दुब्लियाव साहैयो खखा सेन एरिखौ ओमफ्राय जेब्ला अखा जे जे हानानै दै देरो अब्ला बे मुसारिजोंबो ना होथेयो आरो दै बोहैनायाव ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला ना गुरहैयो गुरनो थाङो अब्ला जेखाय एरिखौ जेखाय खबाय लानानै थाङो बेजों गुरहैयो ओमफ्राय जोंनि नखरनि बिदिनो जोंनि हाजबेन्ड एबा बिबोनांफोर जोंनि नखरनि मानसिफ्रा समाव बिदिनो जे एरि लांनानैहाय दैमाफ्राव सारहैयो खाथिनि दै दैसा बिदियावहाय ओमफ्राय जों समाव दै फिसा जायोब्ला जोंबो जेखाइजों जेखाय खबाय लांनानै गुरहैयो बे जेब्ला मेसें बोथोराव दैया रानथारो रानथाबो रानोबो ना मेसेंआव होनब्ला जों थे थेनानै खदाल लांनानै आलि बान्दो थेस'नोसै ओमफ्राय गामब्ला जेखाय खबाय लांनानै बान्दो थेस'नानै जों सारसनहैयो आरो मुसारियाव बेबायदि ओरैनो एसे दै बोहैनाय ओरैनो थानायफ्राव जेखाइजों गुरो बेबायदिनो न' खाथि एरिफोरनियाबो बिदिनो सोरनाबा जे दं जोंनि न' खाथिनियाबो बिसोरना जे गैया खबाइ जेखाइ दं ओमफ्राय खखा दं बिसिनाबो ना सायो दुब्लियाव सेन सायो ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो समाव सायोमोन सायो ओमफ्राय जोंबो गुरो खस्थ' खालामो आरो बे ना लाबोबा फोरान सायनोसै साफा खालामनोसै सुनोसै ओमफ्राय लामनोसै दे ओमफ्राय बिदिनो समाव जेब्ला खामानिफ्रा सोलाबो अब्ला गुरहैयो आरो ओमफ्राय ओंख्रिफ्रा न'फ्राव जेबो गैयाबा मैथाजों जानो मानो ओमफ्राय नखरनियाबो जोंनि हासबेन्दफ्राबो समाव बिदिनो दैमाफ्राव जे सारहैयो